हा मुंहिंजे घर जे हुते हिकु लाइब्रेरी आहे जेके असां रीडिंग रूम करे चवंदा आहियूं असां हुते वेंदा आहियूं असां हुते बुक्स वग़ैरह त न हूंदा आहिनि पर न्यूज़पेपर्स वग़ैरा हूंदा आहिनि अने कोई सिक्योरिटी वेठी हूंदी आहे गल्स अने बॉइस रूम अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि जंहिंमे असां शांतीअ में वेही करे पढ़ंदा आहियूं मुंहिंजे एक्ज़ाम जे टाइम ते मां मुंहिंजी सॼी प्रिपरेशन्स उते ई कई हुई मां सॼी मुंहिंजी त्यारी उते ई कई हुई इन जे अलावा मुंहिंजी कोई मुंहिंजे घर में ई मुंहिंजे निजी लाइब्रेरी न आहे के मां जिते वेही करे पढ़ी सघा न मुंहिंजो कोई बुक्स सेक्शन आहे की मुंहिंजो त पंहिंजी बुक्स क्लेक्ट करे सघां मुंहिंजे घर जूं कोई निजी लाइब्रेरी न आहे बसि घर जे वटि मोरा घाघर साइड हिकु लाइब्रेरी आहे जिते असां वञी करे पढ़ंदा आहियूं उते ख़ूब शांती हूंदी आहे शांती में माण्हू पढ़ंदा आहिनि पढ़ण ई माण्हू ईंदा आहिनि इन जे अलावा ॿिया वॾा वॾा बि माण्हू ईंदा आहिनि असां ॻाल्हियूं ॿोलियूं थी करे असां नओ नओ ॼाणनि बि मिलंदो आहे इहे सभु ॼाणंदा आहियूं नया नया कॉर्सिस जे बारे में बि ॼाणंदा आहियूं अने पंहिंजी पढ़ाई बि सुठी तरीक़े सां कंदा आहियूं हाणे मुंहिंजी सभिनीनि जी लाइब्रेरी त इन जे लाइ त मुंहिंजो हेतिरो वीचारु न आहे पर हिकु वीचारु आहे के भई मुंहिंजे सुपिने जी लाइब्रेरी अहिड़ी हुजे न की मुंहिंजो वातावरण हिकदमु शांति हुजे भले न वॾी हुजे हेतिरी न हेतिरी नंढी हुजे मीडियम हुजे पर हिकदमु शांति वातावरण हुजे उते माण्हू खे वेही करे पढ़ण जो न सभु ॾिसण जो मनु करे आसे पासे में थोरो नैचुरल सुठो हुजे भई एनवायरमेंट में पेड़ हुजनि पखी ॾिसण अचनि फूल ख़िलियलु हुजनि हिकदमु शांति शांती कोमड़ वातावरण हुजे न जिते थोरो घणो खाइण जो बि हुजे भई पढ़ंदे महिल बुख लॻंदी आहे न त पाण खाई सघूं तीअं इन जे अलावा मुंहिंजी सपननि जी लाइब्रेरी में ई वॾो सो बुक्स जो सेक्शन हुजे जिते अलॻि अलॻि पाट हुजनि की भई जंहिंखे जेको लाइब्रेरी लाइब्रेरी में अची करे जेके जेको सेक्शन में जेको पढ़णो आहे उहे उतां पढ़ी सघनि भई जीअं इन कॉम्पीटेटिव एक्ज़ाम जो अलॻि थी वियो स्टूडेंट्स जो अलॻि थी वियो इन जे अलावा नॉवेल्स थी वियूं जीअं मूंखे नावेल्स पढ़ण में जाम इंट्र्स्ट आहे त उन नॉवेल्स खे पढ़ण में अलॻि अलॻि नॉवेल्स हुजनि इन जे अलावा पाण ई जेके सुविधा हुजे मस्तु विंडो खुले हवा अचे पो वधीक कोई डिस्टब करण वारो न हुजनि आसे पासे में शांती जो वातावरण हुजनि त वधीक वणे मां जिते बि ईंदी आहियां इन लाइब्रेरी में उते बि इहो ई हूंदो आहे हिकदमु शांति वातावरण हूंदो आहे हा कॾहिं कॾहिं कोई ॿाहिरां जो एटमोसफेयर डिस्टब कंदो आहे पर शांती हूंदी आहे हिकु ॻाल्हि हुजे हुते जनरेटर हुजे जेकी पोइ केॾी महिल लाइब्रेरी में लाइट हली वेंदी आहे न त पोइ उंधाई थी वेंदी आहे लेकिन पढ़ण वारे माण्हुनि खे आहे न दिक़त थींदी आहे त लाइब्रेरी में जनरेटर आहे न ज़रूरी आहे जाम ज़रूरी आहे की जनरेटर हुजे न त पोइ लाइट वञण जी दिक़त ई न रहे छोकी परण में लाइट पहिरियों खपंदी आहे